आङो जेरावखि थाङा मानो हान्था मेला खालामनायाव जेबो हेंथा मोनफेराखै थांनाय फैनाय जेरावखि थाङा मानो मोजाङै मोजां सहैयो मोजाङै मोजां सफैफिनो आङो जेरावखि थाङा मानो थांनानै लोगो लोगो मोजाङैनो सहैयो आरो मोजाङैनो सफैफिनो थांनाय फैनायाव आंहा जेबो हेंथा जाफेराखै आरो दिनैसिम गोदोनिफ्राय थांनाय फैनायाव जेबो हेंथा जायाखै